हैलो नमस्ते कोई गल्ल निं बच्चा में करोआई ओड़गी में थोह्ड़ा घर प्रॉब्लम चला दी ते कल्ल में आई जाना ते सलेब्स थुआढ़ा कराई ओड़गी ठीक ठीक